हलो मोदी जी नमस्ते अंधविश्वास के बारे में हम ये बता सकते हैं कि बहुत से लोग हमारे पास पड़ोस में हैं जो भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा से लोग अंधबिश्वास में रहते हैं लेकिन हम लोग उसमें नहीं रहते हैं हम लोग ईश्वर के आस्था में रहते हैं भगवान को मानते हैं और हम लोग के आस पास में जो भी हैं जदुबंसी हैं वो लोग ग्वाल बाल में ज़्यादा गाय के तरफ जाते हैं तो वो लोग उसमें आस्था रखते हैं और जो माल्या लोग हैं बौद्ध धर्म के में आस्था रखते हैं और अंधविश्वास में बहुत से लोग हैं जोकि देवी देवता को न मानकर के भूत प्रेत में ज़्यादा पैसा वैसा खर्च कर देते हैं और उन्हीं पर विश्वास करते हैं न कि घर के देवी देवताओं को पूजते हैं चले जाते हैं कहीं यहाँ है

मथुरा कहाँ है ये है वो है बागेश्वर धाम है वहाँ पर लोग जाते हैं कि वहाँ पर हम जाएँगे तो हमारा सब कष्ट दूर हो जाएगा इसी से लोग ज़्यादा तर अपने को छांटते रहते हैं जैसे कि छोटे लोग हैं तो भगवान के घर से छोटे बड़े नहीं आए लेकिन इस धरती पर आकर के लोग अपना जैसा जैसा कर्म किए ऊसा वैसा उसका जाति विभाजन हुआ और अपना अच्छा कोई मछली मारने वाला है वो मछुआरा के काम करता है कोई नाव चलाने वाला केवट का काम करता है कोई पूजा पाठ करता है तो ब्राह्मण का का काम करता है और लोग तो ज़्यादातर तो इस प्रभु में आस्था रखनी चाहिए और ईश्वर की भी प्रार्थना करनी चाहिए हम लोग हैं कि अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं और पूजा पाठ को नहीं मानते हैं और भविष्य में जितना भी हो सके अंधविश्वासों को हटाना चाहिए और सबको आगे बढ़ाना चाहिए सब एक हैं सबका ब्लड एक है और ये सब मिल जुलकर रहना चाहिए यही हम उस ईश्वर से कामना करेंगे कि अंधविश्वास से हमारे देश की क्षति है देश को बढ़ाना है तो अंधविश्वास को दूर करना है देश को आगे ले चलना है तो अंधविश्वास को दूर करना है अंधविश्वास एक शाप है और अभिशाप भी है अभिशाप को तो लोग जानते हैं कि कितना उसके आगे क्या क्या झेलाई झेलना होता है हम तो यही कहेंगे कि हर लोग को अपने अंदर अंधविश्वास हटाकर के विश्वास लाना चाहिए भगत भगती में आस्था लाना चाहिए ईश्वर के प्रति प्रेम लाना चाहिए और आपस में मिल जुलकर के अंधविश्वास हटाकर भाईचारा रखने चाहिए जिससे कि हम लोग के आस पास जादू टोने ये सब के से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि पड़ोसी के पास मत जाओ पड़ोसी के घर में अंधविश्वास है ये है ओ है तो मिल जुलकर रहना सीखना चाहिए और अंधविश्वास को हटाना चाहिए अंधविश्वास से हमारा क्या है कि हमारा विकास रुकता है हमारा रुकता है तो देश का रुकता है देश का रुकता है तो आने वाले भविष्य का रुकता है अंधविश्वास के बारे में हम जितना बहुताते हैं बहुत कम बता रहे हैं मोदी जी नमस्ते